جی کہاں سے کالا سے بات ہو رہی ہے جی جی ابھی ہم ڈرائیو کر رہے تھے اپنی کار پر تو اس میں آگے والے آگے کی فرنٹ سے کچھ آواز آ رہی ٹیر سے جی چیک تو نہیں کیے ہیں لیکن آواز ابھی آ رہی ہے جی چیک جی جی جی چیک کر رہے ہیں پر پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا جی عجیب سی آواز آ رہی ہے پنچر نہیں ہوا ہوا ہے ٹایر سے لگ رہا ہے اس کا بریک

جی آپ کا اس جی کہاں پہ آنا پڑے گا جی جی سہرسہ میں اس میں جی اچھا اس کا کوئی جی جی جی جی اپنا اپنا لائیو لائیو لوکیشن آپ

یہ لگ بھگ دس منٹ پہلے ہوا ہوگا یہ آپ کو اس پورب پورب پورب پورب بازار میں

جی آپ کو بھیج دیں گے جی آپ نا اس جی جی میرا نام آسو ہے میں ایکٹوا ہے جی جی نیو ماڈل جی جی آپ یہ آپ نے کوئی اسٹاف جی جی ٹھیک جی اپنا کوئی اسٹاف کو بھیج دیتے جی جی اپنا لائیو لوکیشن آپ کو بھیج دیے اپنے اسٹاف کو بھیج دیجیے جو کوسٹ بنے گا آپ اپنا لے لیجیے گا

جی جی جی جی اپنے آپ کے اسٹاف کو دیجیے وہیں پہ کھڑے ہیں جی تھینک یو تھینک